हमारे ज़िला हमारे क्षेत्र में त्यौहार में बहुत सारे चीज़ें होती रेहती है जेसे कि डाल बटी चुरमा हो गया लाल मिर्च हो गया लाल साग हो गया गेवर हो गया ऐसे ही बहुत सरे जो कुछ मीठे की होती है और कुछ सब्ज़ी वाले होते है और कुछ खट्टे वाले होते हैं और उस वक़्त हम ये सब खा कर हम को बहुत अच्छा लगता है और हम बनाते हैं तो मेरी माँ जो है वो भी कुछ कुछ बना देते हैं हम सब त्यौहार में मील जुल कर खाना बनाते हैं और बहुत सारे चीजें वहाँ पर लाते हैं सब खाने को बनाने के लिए मतलब जो सोपिंग बोलते हैं वो भी हमें करना पड़ता है और त्यौहार के दिन ये सब खाना हम बना के ख़ुद ही खाते हैं मिलजुल कर ख़ुद ही खाते है और दूसरों को भी देते हैं मतलब हमारे घर के जो पड़ोसी लोग हैं हम उन सब को भी ये सब देते हैं और उन्होंने जो किया है उनके घर में वो भी हमें देते हैं